دوسروں کے ساتھ ہمدردی سمجھداری اور تعلق کو پرکھ دینے میں کتاب پڑھنے سے زیادہ کردار ادا کرنا بہتر ہے کیونکہ جو کتاب پڑھ کر ہم ادا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں دوسروں کے ساتھ محنت کر کے ان کو سمجھا کر ان کو اچھی طرح سے پڑھا کر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اتنا اس میں نہیں دے سکتے ہم جتنا اس سے اپنی ذاتی زندگی میں عمل میں ہم لا سکتے ہیں ہمدردی کر سکتے ہیں اتنا پڑھ کر ہم دوسروں کو ہمدردی نہیں دے سکتے جتنا ذاتی زندگی میں عمل کر کے ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دماغ کو سکون پہنچا سکتے ہیں وہ کردار زیادہ اچھا ادا ہوتا ہے